हम इस्कॉलरसिप की बात करें तो हमें विद्यालयों में और ये सरकार की तरफ से अनेक प्रकार के छात्राओं के लिए लाभ मिलते हैं और शिक्षा प्राप्त होती हैं हमें सरकार के द्वारा इस्कॉलरसिप प्राप्त इस्कॉलरसिप प्राप्त होता है जिससे कि हमारी शिक्षा में कुछ मदद हो जाती है सहायता हो जाती है और सरकार द्वारा हमें अरे एक से लगाई आठ तक की शिक्षा मुफ़्त में मिलती है और नौ से हम लोग चाहे किसी भी विद्यालय में पढ़ते हों प्राइ गौरमेंट या प्राइवेट किसी भी विद्यालय में पढ़ते हों पर हमें हमें इस्कॉलरसिप प्राप्त होती है और विद्यालय के कोश से ही इस्कॉलरसिप प्राप्त होती है और हमें कभी कभी इक एक टेस्ट इस्कॉलरसिप के लिए एक टेस्ट देना पड़ता है जिसको देने के बाद हम टेस्ट में अगर पास हो गए तो हमारी मुफ़्त में शिक्षा प्राप्त होगी और हम किसी भी अन्य ग्रेजुएटेड या ग्रेजुएसन में जाते हैं तो वहाँ पर भी ये चाहे कोई भी क्लास हो कि कॉलेज या इस्कूल हो पर उसमें इस्कॉलरसिप मिलती है सरकार द्वारा हमें अनेक लाभ मिलते हैं और हमारे अनेक शिक्षा में अगर हमारे पास पैसे नहीं है पढ़ने के लिए तो सरकार हमारी सहायता कर सकती हम कर देती है और इस्कॉलरशिप के माध्यम से सरकार हम लोगों को शिक्षा के में कुछ सहायता मिल जाता है और सरकार अनेक प्रकार की सहायता देती है जिससे कि हम लोगों को अने अनेक प्रकार का लाभ मिलता है और आसानी पड़ती है और हम हमेशा छात्र हमेशा सरकार बच्चों को आगे बढ़ाना चाहती है और शिक्षित बनाना चाहती है और हम हमेशा अपने सर सरकार द्वारा मिले गए सारे लाभ को हम लोग हमेशा प्राप्त करते हैं हमेशा कोई भी योजना या योजना के तहत या किसी भी तहत हम छात्राओं तक परे पैसा या किसी भी चीज़ में सहायता प्राप्त हो जाती है और हम अगर ट्वेल्थ पास कर कर निकलते हैं तो हमें सरकार के माध्यम से एक अच्छे इस्कूटी मोबाइल या कुछ भी प्राप्त होती है और अगर हम हम अच्छे नम्बर से बोर्ड के इग्ज़ाम में पास हो जाते हैं तो सरकार द्वारा सम्मानित किया जाता है पैसे मोबाइल साइकल इस्कूटी के द्वारा माध्यम से अनेक प्रकार की पुरस्कार प्राप्त होते हैं और सर्टिफिकेट भी प्राप्त होता है जिससे कि हमें आसानी पड़ती है और हम हमेशा अरे अच्छे न अगर हमको सर्टिफिकेट किसी विद्यालय में दिखाकर एडमीसन कराएँ तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे एडमीसन हो जाता है कभी कभार प्राइवेट विद्यालयों में कम पैसा होने के कारण हम लोगों का एडमीसन नहीं हो पाता है इस इस इसको दूर करने के लिए सहायता के लिए सरकार ने इस्कॉलरसिप बनाई है और इस्कॉलरसिप हम लोगों को देती है अगर टेन्थ बोर्ड के इग्ज़ाम्स ट्वेल्थ में पास होने के बाद हमें किसी प्राइवेट कॉलेज में जाना है तो अगर हम बोर्ड के इग्ज़ाम में ट्वेल्थ में अच्छे अंकों से प्राप्त हुए हैं बहुत अच्छे अंकों से प्राप्त अरे पास हुए हैं और नाइन्टी एट परसेंट या नाइन्टी सिक्स या नाइन्टी वन कोई भी परसेंट अच्छे अंक प्राप्त किए हैं और पास हुए हैं तो सरकार हमें कुछ सर्टिफिकेट तथा अन्य पुरस्कार देती है जिससे कि अगर हमारे पास पैसा कम हो तो भी हम एडमीसन प्राइवेट विद्यालयों में करवा सकते हैं और प्राइवेट विद्यालयों में भी हम लोगों को इस्कॉलरशिप प्राप्त होती है और टीचर के माध्यम से सरकार के प्रतनी अच्छी बातें बताई जाती है और सरकार हमारी अनेक प्रकार से सहायता करता है और हम सरकार को नहीं सरकार हम हमको हमेशा पढ़ाई शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करती है और सारे इंडिया को शिक्षित बनाना चाहती है वो पूरे ऑल इंडिया को शिक्षित बनाना चाहती है इसलिए वो हमेशा छात्रों या छात्रा छात्रा या छात्रों को हमेशा सहायता करती रहती है और विद्यालयों में हमेशा किसी भी प्रकार के धन के प्रति या किसी भी प्रति सहायता हमें सरकार हमेशा देती रहती है